शिक्षा ने संस्कृतिओं को बहुत ही उच्च स्तर पे प्रभावित किया है जैसा कि कहा जाता है पहले के ज़माने में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे था और दिन पर दिन शिक्षा का स्तर अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि पहले के लोग कम शिक्षित थे इसलिए वह संस्कृतियों का बहुत ही अधिक मान करते थे लेकिन शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे संस्कृति का स्तर घटते जा रहा है क्योंकि शिक्षित लोग संस्कृतियों को सब कुछ नहीं मानते वो सब कुछ विज्ञान को मानते हैं वो मानते हैं कि विज्ञान और तकनीकी ही सारी प्रथा को संभाल लेगी